हाय मेरा नांऽ रंजन चौधरी ऐ अगर असें गल्ल करियै रिती रवाजें दी रिती रवाज दा मतलब रिती रवाज दा मतलब ऐ कि साढ़ी अगली जेह्डी पिढ़ी ऐ उ'नें गी बी असें उस्सै पर चलाना जेह्दे पर अस चलदे आएं ऐं आखर आखर एह् रिती रवाज हून कोशचन एह् ऐ कि क्या जेह्डा रिती रवाज ऐ एह्दे पर साढ़े जेह्डे पेरंट्स चलदे आवा करदे न क्या एह् रिती रवाज स्हेई न हां अगर एह् रिती रवाज स्हेई न

एह्दे बिच्च हर कुसै गी चलना चाहिदा एह्दे बड्डे बड्डे प्रोग्राम करने चाहिदे निक्के जां छोटे छोटे प्रोग्राम करने चाहिदे स्कूल दे बिच्च करने चाहिदे दूआ एह् कोशन एह् साढ़े सामनै आंदा ऐ क्या असें जेह्ड़े रवाज चलदे न चलदे आवा करदे न क्या ओह् रवाज गी बिच्च कुछ बदलाव करने दी जरूरत ऐ अगर ते ऐ तां बड्डे बड्डे विद्वानें दे अनुसार उस रवाज दे बिच्च बदलाव करना चाहिदा अगर ओह्दे बिच्च कोई बी बदलाव दी जरूरत नेईं ऐ जेह्दा मतलब इन्ना गै होआ कि एह्दे बाद बिल्कुल स्हेई न अगर उस्सी विद्वानें दे विद्वानें दे चैक करने दे बाद उस्सी दिक्खने दे बाद शैल करियै ओह्दे बावजूद बी ओह्दे च कोई असें गी नेईं मैहसूस होंदा कि एह्दे च कुछ बदलाव करने दी जरूरत ऐ जां एह्दे च कुछ गलत ऐ एह्दा मतलब ओह् रिती रवाज बिल्कुल स्हेई ऐ गल्ल करियै क्या रिती रवाज रिती रवाज च केवल पुरश जां स्त्री दौनो न हां एह्दा आन्सर बी इ'यै गै कि रिती रवाज पुरश ते स्त्री पर निर्भर निं ऐ यानि कि मानव जाति पर निर्भर ऐ कि मानव जाति इस्सी खत्म करना चाह्ंदी ऐ जां इस्सी अग्गै बधाना चाह्ंदी ऐ अस दिक्खने होन्ने आं कालज स्कूल कुछ बी ओह्दे च छोटे तूं छोटे ते बड्डे तूं बड्डे फंक्शन कीते जा दे न आखर ओह्दा उद्देश्य केह् ऐ आखर ओह्दा उद्देश्य केह् ऐ एह्दा मतलब कि उ'दा ओह्दा तात्पर्य केह् ऐ ओह्दा लक्ष्य केह् चीज ऐ मेरे मन च अगर ओह्दा उत्तर निकलदा ऐ ते ओह् एह् ही ऐ कि ओह्दा लक्ष्य बी एह् ही ऐ बाद दी पिढ़ी गी रिती रवाज सौंपना अगर साढ़ी औने आह्ली पिढ़ी इ'नें रवाजें गी मनदी ऐ तां ते सारे कोला बैह्तर ऐ अगर सारी पिढ़ी उस रवाजें गी स्वीकार नेईं करदी तां साढ़े लेई काफी जैदा परेशानी दी जरूरत ऐ आखर सोआल एह् मन च पैदा होआ कि अगर साढ़ी पिढ़ी नै उस रिती रवाज गी नेईं मनेआ आखर ओह्दे च कारण केह् ऐ कारण केह् ऐ उस रवाज गी नेईं मनन्ने दा

मन च इ'यै ख्याल आंदा कि रवाज सानूं माता पिता दिंदे माता पिता कौल बी हुंदै दादे पढ़दादे कौलूं आया मतलब कि एह् साढ़ी पुरानी पिढ़ी तूं चलदे आवा दे न रवाज ओह् रवाज च केह् ऐ कि अगर साढ़ै देश दे बिच्च अगर साढ़े देश दे बिच्च पतिवर्ता पति बरत यानि कि पतिवर्ता नारी नेईं होंदी साढ़ा भारत बर्बाद होई जाना हा आखर पतिवर्ता नारी केह् चीज इक पुरश इक गै पुरश गी अपना पति मनदी ऐ आखदी जेह्ड़ा बी मेरा इ'यै जेह्ड़ा बी मेरा एह् शरीर ऐ पंच तत्व भौतिक शरीर ऐ अज्ज तूं तेरे हवाले हून तेरे एह् शरीर तुगी सौंपेआ में तूं इसदा मालक ऐ पतिवर्ता नारी आखर पतिवर्ता नारी ते अपना नियम दा पालन करदी गै पुरश गी बी इक नारी दा पालन करना चाहिदा अगर रावण अपनी नारी गी लेइयै संतुष्ट होंदा हा ओह् कदें बी अपना वंश दा विनाश नेईं करदा हा जेह्ड़ा चारों वेदें दा ग्याता हा उन्नै बी अपना विनाश कीता इस्सी अस स्संकार बोल्ली सकने आं रवाज बोल्ली सकने आं एह् भाबी पिढ़ी तक जरूर पुज्जने चाहिदे एह्दै बिच्च कोई बी बदलाव दी जरूरत नेईं ऐ ते ना गै एह् गलत ऐ साढ़ा भारत जेह्ड़ा ऐ एह् संस्कृति संस्कृति जेह्ड़ी ऐ एह्दै कन्नै भरपूर भरेआ ऐ बच्चा दिखो हत्थ जोड़ियै नमस्कार करदा ऐ होर बच्चा बड्डे दे पैर गी छूंह्दा ऐ एह् रवाज बड़ा अच्छा ऐ अगर मिगी एस भारत बिच्च जनम लेइयै कुश खुशी होई इक्को खुशी होई कि साढ़े जेह्ड़े छोटे भ्राऽ न जां साढ़े कोला जेह्ड़े बड्डे न बड्डे जेह्ड़े न ओह् बी छोटें अग्गें नमस्कार हत्थ जोड़दे न होर जेह्ड़े छोटे न ओह् बड्डैं दे पैर छूंह्दे न बड्डें दा छोटें अग्गें झुकना होर छोटें दा बड्डैं अग्गें झुकना एह् रवाज एह् कल्चर एह् आदमी गी काफी जैदा उंचाइयें तक्कर लैई जंदा बच्चें गी इ'यै सलाह् दित्ती जंदी ऐ कि अजकलल दी पिढ़ी गी दौ ज्हार चौबी दी पिढ़ी गी इ'यै सलाह् दित्ती जंदी ऐ कि अपने माता पिता दे रवाजें गी स्संकारें गी नेईं छोड़ो अगर तुसें छोड़ेआ मतलब तुसें भारत दा अस्तित्व जेह्ड़ा मिट्टी च मलाया तुसें भारत तुसें भारत दा जेह्ड़ा जगह ऐ अपने दिल च तुसें उस्सी खत्म करी ओड़ेआ आखने दी बस इन्नी गै गल्ल ऐ

बिल्कुल बी जिस देश च तुसें जनम लेआ जिस घर तुसें जनम लेआ इं'दा लाज रक्खो होर माता पिता दी रिसपैक्ट करो हुंदे रिती रवाज गी फॉलो करो क्यूंकि हुंदे रिती रवाज गै तुंदा सुरक्षाकवच ऐ

चाहे ओह् चाहे ओह् सूपवित्तर नृत्य होऐ चाहे ओह् पवित्तर वाणि होऐ चाहे ओह् पवित्तर संत वाणि होवै एह् रवाज दे आंदर आंदा ऐ चाहे ओह् पतिवर्ता नारी होऐ चाहे ओह् इक नारी पुरश होऐ एह् सब रवाज दे अंदर आंदा ऐ चाहे ओह् इक धूम धाम कन्नै शादी करना होए एह् इक रिती रवाज ऐ इ'नें गी सुरक्षा देओ ताइयें गै जेह्ड़ा साढ़ा भारत ऐ एह् विश्व गूरू बने दा रवेगा विश्वगूरू दा पद जेह्ड़ा असें गी कुसनै दित्ता बिश्वगूरू दा जेह्ड़ा पद ऐ एह् सानूं साढ़े रिशी मुनि साढ़े संत लोकें दित्ता आखर साढ़ा पूरा कर्तव्य बनदा ऐ फर्ज बनदा असें एस विश्व गूरू गी संभालियै रखचै साढ़ा विश्व गूरू भारत अगर एह्दे बिच्च संस्कार निं होंदे हे रवाज निं होंदे हे एह् बी इक ऐसा देश बनी जाना हा इसने कुसै होरं दी नकल करनी ही कोई होर देश दी नकल करनी ही अज्ज तुसें गी गर्व करना चाहिदा तुसें सारें गी कि साढ़ी नकल पूरा बिश्व करदा ऐ साढ़े भारत दी नकल पूरा बिश्व करदा ऐ

अपने रवाजें दी कदर करो रिती रवाज दी कदर करो जेह्ड़े तुंदे बजुर्गें दे रिती रवाज न उ'नें गी पकड़ी रक्खो हुंदै रिवाज गी तुस फॉलो करोगे ते तुंदे पर कोई बी औंगली चुकियै एह् निं आक्खी सकदा कि तुसें गी गलत हो अगर तुस अपने रिवाज गी फॉलो करदे ओ तुसें गी पूरा देश तुंदी रिस्पैक्ट करग ओह् रिस्पैक्ट गै तुसें गी तुंदी तुसें गी आत्मशांति प्रदान करग होर तुसें गी लास्ट च एह् बी दसग ओह् रिवाज लोकें दी कदर तुसें गी एह् बी दसग कि तुंदा लास्ट च उद्देश्य केह् ऐ तुंदे मानव जीवन दा उद्देश्य केह् ऐ सौ में इ'नें शब्दें कन्नै अपनी वानी गी विराम दिन्ना बड़ा बड़ा धन्नबाद